म्हाका जर हांवें पेंटींग काडलें आनीक सपोज म्हाका एक कोणेंय क्लायंटान पेंटींग दिलें काडपाक एक पोस्टरांतल्यान आनी हांवें तशा तशें काडलें पूण तें म्हाज्या क्लायंटाक आवडूं ना जाल्यार तो म्हाका सांगतलो की हें पेंटींग आपणाक आवडुना तें मातशें एक डिप्रेशन शें जाता म्हाका एक्चुली की हांव इतलें त्रास काडून आमी पेंटींग करतां आनी जर तें आवडुना लोक म्हणटा की हें बरें काडला बरें दिसना लायक अपटुडेट ना पेंटींग बरें दिसना रंग बरो भरल्लो ना तुवें अशें म्हणटा की खुबशे क्रिटिक्स येता पूण मातशे हर्ट जाता एक्चुली हर्ट जाता खूब कारण आमी इतले त्रास त्रास दिवन आमी तें सगलें करतात आनीक तरी आसतना असले फीडबॅक येता एक्चुली बरें न्ही पूण तो हांव एक इमप्रुवमेंट म्हूण घेता म्हजे खातीर की ना बाबा की आतां हो जर म्हाका एक पोयंट आयला सजेस्ट केला की लोकांनी हें बाबा बरें करूं ना ह्या पेंटींग ह्या पेंटींगान तुवें हो कलर बरो भरूं ना हो कलर तेका सूट जायना जाल्या हांव ट्राय करतले नेक्स्ट पेंटिंगांक की हेज्यानी बरो कलर सामको सूट जावपी कलर हांव ट्राय करतलें म्हाज्या म्हाका सूट जाता म्हाका जाय तसो न्ही बट क्लायंटाक जाय तसो क्लायंटाक जाय तसो हांव ताका पिच्चरान त्या तसो कलर कंबीनेशन घालपाक ट्राय करतलें आनी म्हजें पेंटींग आसा तें मातशें इमप्रूव करपाचें हांव ट्राय करतलें म्हाका कोणें क्रिटिक्स केलें मातशें हट जाता हट जातलेंच ओबिवियस्ली बट हांव ते त्या तरेन हट करून घेना बट हांव तें इंमप्रूव करपाचें ट्राय करपाचें ट्राय करता मागीर की म्हाका कोणी सांगलां की बरें दिसना जाल्यार ओके ताज्या हिशोबान बरें ना पूण म्हाज्या हिशोबान बरें आसा तें पेंटींग बट ताका आवडुना बट हांव नेक्स्ट टायम खूब ट्राय करतलें की ताका म्हजी पेंटींग्स आवडटली आनीक तशें खुबशें येतात क्रिटिक्स पण इफ हांव सगलें घेवन बसलें जाल्यार पेंटींग जावचें ना म्हजें काडपाक सो हांव ट्राय करता की म्हजें पेंटिंग्स इमप्रूव करतलें हांव लोकांक जाय तशें